भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ हमें अवश्य जाना चाहिए जैसे कि अमृतसर ताजमहल शिमला और कई ऐसी जगह हैं जहाँ हम को जरूर जाना चाहिये उनमें से है मथुरा जहाँ हमें क्यों जाना चाहिए क्योंकि हमें कृष्ण जी के जन्म से सम्बंधित सारी जानकारी वहाँ मिल सकती है और हमें अयोध्या जाना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्म भूमि है इसी के संसद हमें नरवदा जी के दर्शन करने चाहिये क्योंकि वहाँ से हमें सकारात्मक भाव मिलते हैं और इसी के साथ हमें रेड फ़ोट देखना चाहिये लाल किला देखना चाहिये क्योंकि वहाँ हमें अपने भारत के बारे में जानने का मौका मिलता है जयपुर जाना चाहिये क्योंकि वहाँ हमें राजिस्थान के बारे में बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा गेट वे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है तो वहाँ भी जाना चाहिये क्योंकि हमें वहाँ अपने भारत के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो जितनी भी सारी जगहें हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही